हमरा तऽ अपन जिला छोड़िके दोसर जिला जाइमे शहरमे जाइमे ईहे असुविधा बहुत महसूस भेलै किआकी छियै महिला तऽ जनबे करैत छियै महिलाके दिनमे ठीक छै लेकिन दिनोमे जाइमे आओर चाहे रातोमे जाइमे असुविधा महसूस होइत रहैत छै जाइमे किआकी नाइटमे कहैत छै एमहर नहि जाना एमहर नहि रहयके एमहर ई चीज करैके यात्रा करैके दौड़ान अकेला अपन या फिर केकरो भय सताबैत छै असुरक्षा भय तऽ ई तऽ सुरक्षा समझिऔ महिला सुरक्षा भय हमेशा सतबैत रहैत छै यात्राके दौड़ान